हेल' आंनो गारि गंसे गोनां जादों आङो दायो सिआइटि आव दङ बङाइगाव आव थांनो नागेरदों आंनि सेराव थानाय जा गारि दं नोंथाङा बेखौनो थिनहरदो